गोंय म्हजे गोंय सुंदर म्हजे गोंय पुर्विल्ले नेमाचे चड मोठ्या भाग्याचें उंच माथे कोंकणाचे हे म्हजे गोंय ह्या सारक्यो कविता आमकां कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय दाखयता कोंकणी भाशा कशी गिरेस्त आसा हे आमकां सांगता तशेंच साहित्या हेतूंत भितर आता कोंकणी भाशा पयली जाल्या कोंकणी भाशा जी आसा तीं गोंयांत चड उलयली वता तशींच जो कोंकण पट्टो आसा भारताचो जो कोंकण पट्टो आसा त्यायी पट्ट्यान म्हणजे त्या त्या प्रदेशान त्या त्या प्रादेशीक भाशेचो तेजेर प्रभाव आसून ती भाशा त्या त्या प्रभावानूसार कोंकणी उलयली वता तशीं जर बारीक पळयत जाल्यार कोंकणी ही दक्षिण महाराष्ट्र म्हणजे कोंकण पट्टो म्हणजे तें मंगळूर पर्यंत ही भाशा उलयली वयता प्रत्येक राज्यान कारवार वचत जाल्यार तांचे भाशेची शैली वेगळी आसा थंयी तेंचे साहित्य निर्मीती त्या त्या लॉकल भाशेंत जाता तशेंच साहित्य ह्या विशयांत गोंयांत म्हटले जाल्यार भांगरभूंय हो दिसवाळो येतात तातूंत खुबशें बरें बरें लेख कविता प्रकाशीत जाता त कवीता लेख हे भाग खंयच्याय भाशेंत खंयच्याय भाशेंत त्या भाशेचे प्रभूत्व त्या भाशेचे भाशेंत आशिल्लें गोडवो हे सांगपाचो तो एक यत्न आसता त्या तरेन तें जाता तशेंच जे साहित्य साहित्य लेखनान प्रत्येक जो लेखक आसा तेजो विचार जो आसा तो प्रकट करीत आसता भाशा वेगवेगळे शब्द वापरून बऱ्या मोठी मोठ्या शब्दान किंवां ज्या तरेन एकादो विशय खूब लोकां पर्यंत तो पळोवंक शकता अश्या तरेन त्या साहित्य निर्मितींतल्यान खुबशें वेळार बरें विचार आमच्या पर्यंत पावतात खुबश्या वेळाचेर आमी वैज्ञानीक प्र प्रयोग म्हणून एखादी वैज्ञानीक प्रयोग कसो करप हेयी आमकां कळटा तशे काणयो आसतल्यो किंवां वेगवेगळ्या साहित्याचे जे प्रकार आसा त्या प्रकरांतल्यान आमकां भाशे बद्दल किंवा त्या भाशेंत दडिल्या काहीं ज्यो काहीं गरजेच्यो अश्यो वस्तू किंवां गरजेची अशी सीख आसता त्यो आमकां मेळटा हे कोंकणी भाशेचो म्हणजे ह्या तरेन तें अभिव्यक्त जाता एखादी घटना घडटा तें आमकां ती घटना काही बोध दिता आमकां बोध आमकां भाशेंतल्यानूच कळटा आनी तो बोध जेन्ना एखाद्या मनशाच्या वाचनांत येता तेन्ना तो बोध याद दवरता आनी तें तेचो वापर आपल्या आयूश्यान बरें तरेन करूं शकता अशें अश्या वेळ अश्या ह्या हेणी ह्या कलेच्या स्वरूपान कोंकणी भाशेन अभिव्यक्त जाता